बिगत बीस वर्षसॅं मिथिलामे जलवायु परिवर्तन भेल नदी नहर सबटा सूखा गेल वर्षा तेहन नहि हेबाक कारण फसल क्षति बेसी हुअ लागल बोर्डिंग या दमकलसँ खेती ओते आसान नहि होइ अछि सरकारी कोनो किछु उपाय नहि रहबक कारण के जानऽ झुकाव आ धान क्षेत्रमे

भऽ रहल अछि प्रति वर्ष बरबादी हमरा छै एहिसँ तंग मिथिलावासी अछि एहि घाटासँ तंग मिथिलावासी अछि सभटा नदी न सभटा सुखा रहल अछि